ड्राइंग जैसे में कभी कभी ऑनलाइन की भी मदद ले लेती हूँ या ऑफलाइन भी में देख लेती हूँ किताबों में अगर जैसे ड्राइंग अगर मुझे बनानी है किसी का चित्र बनाना है तो पहले में सबसे पहले पेंसिल से एक चित्र बनाती हूँ पूरा पेंसिल से बनाके उसके बाद में मैं फिर पक्के रंगो से उसपे रंग भरती हूँ तो ये मेरा प्रोसेस रहता है हाल ही में मैंने जैसे रक्षा बंधन पर एक राखी की एक ड्राइंग बनाई थी मेरे भाई के लिए तो उसके प्रोसेस के बारे में मैंने जैसे ऑनलाइन एक चित्र निकाला था फिर मैंने पेंसिल से उसको एक सफ़ेद कागज़ पर ड्रा करा फिर उसपे कलर जो रंग वाले कलर होते है उससे मैंने उसपे ड्रा करा और उसको बनाया